हाँ स्विग्गी से बात कर रहे है जी मेरे पास एक कूपन है वो क्या है ना पिछले दो दिन के पहले मैंने कुछ खाना मंगाया था वो दो हज़ार के ऊपर था तो इस लिए मेरे को कुछ कूपन मिला था क्या मैं उसको अभी रीडिंग कर सकता हूँ जी धन्यवाद और क्या मैं कुछ भी पैसे का आर्डर कर के उसको रिडीम कर सकता हूँ या कुछ मिनिमम अमाउंट है जो आर्डर करने के लिए जी एक हज़ार के ऊपर का खाना मंगाने के बाद में ऑर्डर कर सकता हूँ जी जी जी ठीक है धन्यवाद